जी हाँ योग अभ्यास के बाद बेहतर मानसिक स्वास्थय और शारीरिक स्वास्थय का मैंने बहुत ज़्यादा अनुभव किया है क्योंकि जब मैं योग अभ्यास नहीं करता था तब मेरी शरीर के काम करने की जो क्षमता थी वह बहुत ही कम थी और जब मैंने योग अभ्यास शुरू किया तब मेरे काम करने की ऊर्जा बहुत ज़्यादा अधिक हो चुकी है और मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं योगा अभ्यास करने के बाद जैसे कहा जाए तो मैं एक बहुत पहले हर बात पर चिढ़ जाता था छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता था जब मैंने योग अभ्यास किए तब मेरे अंदर एक सहनशक्ति जागृत हुई अब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ समझता हूँ और फिर परिणाम पर जाता हूँ न कि उनकी बातें सुन कर डायरेक्ट में उन पर गुस्सा हो जाता हूँ और वैसे ही मेरे मन में भी काफ़ी शांति हुई है मुझे रात्रि में निंद्रा भी बहुत अच्छी आने लगी है पहले मुझे निंद्रा में भी बहुत समस्या आती थी और फिर अब मैं योगाभ्यास करता हूँ तो मेरे अंदर कोई भी हीन भावना नहीं आती है बहत अच्छा लगता है मुझे के मैं भी कोई समाज से अलग नहीं हूँ